असांखे लोकल ख़बर लोकल टी वी न्यूज़ चैनल ऐं लोकल अख़बारनि जे ज़रिए आसनीअ सां मिली वञनि थियूं अॼु त मोबाइल में अखि बंदि कर ऐं हर हिकु ख़बर अची वञे थी एतरियूं सुविधाऊं मोबाइल में अवेलेबल आहिनि जो हरेक लोकल ख़बर हुजे या नैशनल उहे सभु तव्हांखे घरु वेठे जिथे तव्हीं वेठा आहियो पंहिंजे कमु कार ते तव्हां मैसर थी वञनि थियूं अॼु असांजे थाणा में अलॻि अलॻि न्यूज़ चैनल आहिनि जेके लोकल न्यूज़ मिंट में हिकिड़े सभु ॾेखारे पर्दोफाश कनि था ऐं न्यूज़ चैनलनि सां गॾोगॾु लोकल अख़बारूं पिणि तमामु इंपोर्टेंट रोल प्ले कनि थियूं तमामु इंर्पोटेंट रोल अदा कनि थियूं जीअं असांजी अख़बार जो नालो अथव थाणे टाइम्स थाणे अॼु ताईं बि असांजी सिंधी स्पेशल अख़बार धनेशदारीअ में पिणि थाणे डिस्ट्रिक्ट जूं लोकल हर हिकु ख़बर अवेलेबल यानि मौज़ूदु आहे जंहिंजे थ्रू असांखे हर का ॼाण अॼु मिली वञे थी असानीअ सां